जय झूलेलालु मां दिव्या थी ॻाल्हायां मांखे टिनि ॾींहंनि खां बुखारु आहे सर्दी खांसी पेट में सूरु अऊं बॉडीअ में बि जाम सूरु आहे मूंखे बदन में सूरु आ हा मां भाई सॼे बदन में सूरु आहे हा मां ॿाहिरि ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां खांवां थी सुम्ही ई न थी सघां सफ़ा बि

बट मां सुम्ही बि नथी सघां हा हा छा था चओ अच्छा हा अच्छा हाणे हाणे बि आरामु अचे हुन जे लाइ बि कुझु ॾियो न हा मां इंजेक्शन हणायां थी रोटीअ में छा खावां अच्छा अच्छा ठीक आहे ठीक हले हले हा हा जय झूलेलालु